कायद्या वेवस्थेक कसली तरें सुदारणां जाय ते आमकां आजकाल शांतता राखपाक जाय अशें नागरिकांक राखूंक जाय रुस रुल्स तेजें फोलोव करपाक जाय आजकाल गुन्हा खूब जाता जशें की मारप आसता रसत्यार झगडप आसता एक्सिडंट जाता खूब किदें जाता लोक पयत आसता केन्ना एकमेका हेल्प करपाक वचनाहलें पण त्या रुसाक लागून कितें आसता रुल्स फोलोव केलें जाता आजकाल एकमकांक मारताय मर्डर करताय आनी वयताय तांकां दिसताय आप मारलो गेलोय कोण कांयच करचेना म्हण तांकां दिसतात आमी मर्डर केले म्हणटगीर तेंका रुल्स आनी ताका कांयच ना तेंन्ना ताका तें एक्शन करचें आसले लोक पळयत रावतलें कांयच ना आसा तशें आसा पेशांत तें वाडत चल्ले आसता केन्ना पण तेंचे किदें ना किदें आसपाक जाय आनी आमी कशें तरी तेजें मुखार पावोवप आनी तेजें आमकां रुल्स घेवना तें स्ट्रिकली तें फोलोव करपाक जाय आनी तें फोलोक केल्ले आमचें गांवांनी शहरांनी सिटीनी सगळें कडेन तें आमकां बरें तरें कमी जातले आनी बरें तरेन मुखार वाटचाल मेळटली